اچھی تصویر کے لیے ہم یہاں پر اپنے گاؤں میں ندی کے سائڈ جاتے ہیں وہاں پہ بھی اچھی فوٹو آتی ہے کیونکہ وہاں پہ کھلا ماحول ہے اور وہاں پہ اچھا لگتا ہے اور ہم لوگ فوٹوگرافی کے لیے اور کھیتوں میں جاتے ہیں وہاں پر بھی اچھا آتا ہے اور فوٹو تصویر اچھی کھینچی جاتی ہے جہاں پہ وہ دکھتا ہے اور ہم لوگ اور اچھی فوٹو کھنچانے کے لیے اپنے یہاں کے باغ میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی تصویر اچھی آتی ہے ہم لوگ دوستوں کے ساتھ ہم لوگ سارے دوستوں کے ساتھ ایک ایک گروپ بنا کر ہم لوگ نکلتے ہیں اور ہم لوگ پہلے جگہ دیکھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ ایک باغ ہے تو ہم لوگ پھر وہاں پر جاتے ہیں ہم لوگ پھر مشورہ کر کر وہاں پہ جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں سے ہم لوگ اچھی اچھی تصویریں نکالتے ہیں اور ہم لوگ اس کے سوسل میڈیا پر بھی ڈالتے ہیں جس سے اور وہاں ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی فوٹو اچھی اچھی تصویر کھنچواتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ایک بہت فیمس جگہ ہے جہاں پہ سبھی لوگ جاتے ہیں تصویر نکالنے کے لیے